जय झूलेलाल हर राज्य में पंहिंजा पंहिंजा घुमण जा पर्यटक हूंदा इन जीअं असांजे गुजरात में आहे भई कहिड़ा पर्यटक अहिड़ा इन जो हर उते हर तव्हांखे हर सुविधा मिलंदी भई सम्झो किथां खां किथे वञिणो आहे उन जा कंडेक्टिव जेके शयूं आहिनि जीअं किथे वञिणो आहे आटोरिक्शा में वञिणो आहे त उतां आटोरिक्शा सां कनेक्ट मिली वेंदी बस में बस बि मिली वेंदी ट्रेविल्स में वञिणो आहे त ट्रेविल्स मिली वेंदी जीअं रेल में वञिणो आहे त रेल बि मिली वेंदी त उन लाइ पाण खे थोरी ईअं सुविधा वठण लाइ पाण खे बि थोरो सक्षम रखिणो पवंदो आहे जीअं त भई असांखे रेलवे टेशन वञिणो आहे आटो में वेंदासीं त हुते पहुचंदासीं टिकेट वठंदा तंहिंखां पोइ रेल में चढ़ंदासीं त उहे कुझु नियम में पाण खे पालना आहिनि भई जंहिं लाइ असांखे थोरी सी महिनत करिणी आहे हुते पहुचण लाइ भई जीअं असांखे पर्यटक चवंदा इन भई घुमिणो आहे भई किथे ऐतिरी शयूं सुठियूं आहिनि जिते क़ुदिरती नज़ारा इन उहे बि असांखे घुमिणा आहिनि उहे बि असांखे ॾिसिणा इन छो असांजो मन थो चाहे असां मानव जीवन आहियूं हा उ उन ॾिसण सां असांखे शरीर खे बि आनंदु मिलंदो मन खे बि शांती मिलंदी त उहो बि ज़रूरी आहे मन खे शांती ॾियण ऐं शरीर खे चेंज करणु उहो बि ज़रूरी आहे भई माण्हू उहो घुमण खां पोइ मनु चेंज थी वेंदो आहे ॾह ॾींहं कमु करे भई हिकु ॾींहुं घुमी ईंदो आहे त हा ॾाढो पाण खे फ्रेश सम्झंदो आहे त जीअं पर्यटक वञण लाइ भई तव्हांखे सम्झो सोमनाथ वञिणो आहे त घरां निकिरंदा त तव्हां चवंदा आटो ॻोल्हियूं त अचो आहे त आटो जी सुविधा आहे या आटो में न वञिणो आहे पाण खे त उतां सिटी बस जी सुविधा आहे हर शहर में त उहा असांखे उतां मालूम करिणो आहे भई हितां खां असां कीअं वञूं सुविधा सभु आहे उहा नो टेंशन आहे त असांखे उन लाइ छा जान जंहिंखें चइबो आहे ॼाण ज़रूरी आहे उहा असांखे करिणी आहे ॼाण असांखे रखिणी आहे न असांजो पर्याटक रखंदो जें व्हीकल में विहा त उन व्हीकल जी ॼाण असांखे पुछी भई किथा मिलंदो तॾहिं असां उन ते पहुची सघंदासीं ऐं हू पंहिंजो कार्य करे सघंदासीं भई सम्झ सोमनाथ वञिणो आहे या उतां खां द्वारका वञिणो आहे या असांखे कच्छ में वञिणो आहे आशापुरा मढ़ वञिणो आहे या भई ऐॾियूं ॿीं घणी शयूं आहिनि जिते वञिणो आहे असांखे घुमण लाइ भई सम्झ डियू वञिणो आहे अहमदाबाद में गीता मंदरु आहे राम मंदरु आहे कृष्ण आश्रम आहे भई उहो सम्झो तव्हां अंबा जी वियासीं अथव अंबे माता जो मंदरु आहे अहिड़ी शयूं जिते आहिनि जाम घुमण जूं जंहिंसां असांखे मन बि लॻंदो आहे ऐं असां इंसान खे सम्झो ख़ुशी बि थींदी आहे ऐं मक माइंड फ्रेश जंहिंखें चइबो आहे सभु खां वॾी ॻाल्हि आहे माइंड फ्रेश जी त माण्हू यो मनु ताज़ो थी वेंदो आहे त उन लाइ कुझु सुविधाऊं असांखे बि ज़रूरी आहिनि करण लाइ त रेल में वञिणो आहे जीअं प्लेन में वञिणो आहे त उते प्लेन बि आहे अहिड़ी ॻाल्हि न आहे भई जीअं तव्हांजी सुविधा तव्हां उन ते हिसाब सां वञी सघो था उहो तव्हांजी क्षमता हुअण खपे वञण लाइ भई असांखे कहिड़ी क्षमता सां हुते पहुचिणो आहे त उन लाइ बि असांखे थोरो ख़्यालु रखिणो आहे ऐं हर हर चौराहे था हर गलीअ था तव्हांखे का न का सुविधा मिलिणी आहे भई सम्झ जीअं वॾी सिटी आहे त वॾी सुविधाऊं आहिनि जंहिं नंढी सिटी आहे सुविधा आहे नो डाउट उन में पंज ॾह मिंट वक़्त जो फ़र्क़ु पवंदो आहे त असांखे किथे अधु कलाकु वेलो अॻ निकिरणो आहे किथे अधु कलाकु ओॾीमहिल आन दी स्पॉट एमर्जेंसी मिलिणो आहे त उते इहे निकिरणो आहे रनिंग आहे भई जिते ॿीं ॿीं मिनटे में असांखे व्हीकल मिलंदो किथे पहुचिणो आहे परिवहन जे हिसाब सां पर्यटन जे हिसाब सां कीअं कीअं पहुचिणो आहे ऐं जंहिं कॾहिं असां पूरी इंडिया में ॾिसूं त सुविधा सुविधा आहे जे तव्हां मन सां सोचियो त सुविधा कीअं वठिणी आहे पंहिंजे मनु मथां आहे त सुविधा वठण लाइ बि कुझु नेम आहिनि उहे असांखे पालन करिणा आहिनि त असां सुठी सुविधा मिलंदी जंहिं तव्हां नेम ई पालन न कंदा ॿारहें बदिरे बदिरे ॿीं बजे सुम्हंदव त तव्हांजो शरीर थकिजणो आहे ऐं तव्हां जेके ॿारहें बजे बदिरां वञणु वारा ॿीं बजे वेंदव त तव्हांखे सुविधा न मिलंदी छो उन नेमु अनुसार हलिणो आहे असांखे इहे शरीर जा ऐं पर्यटन नियम तव्हांखे पालणा आहिनि ख़ाली ईअं न भई पिया हुजंदा आहियो त असां ख़ाली घुमूं हा उन सुविधा लाइ असां पंहिंजो नेमु प पालन न कयूं उहे ज़रूरी आहिनि वरी उन खे बि अलू लक्ष्य रखे हलंदव त तव्हांजो जीवन सुंदरमय थी वेंदो जय झूलेलाल